हेलो हंजी हांजी हांजी हांजी जम्मू इत्थै बड़ी ऐसी जगह ऐ जित्थै कोई अपनी मेमरीज बनाई सकदा ऐ जम्मू च इन्ने सारे मदिंर न और घुम्मने आह्ली इन्नी सारी जगह ऐ पानी झीलां इन्नी सारी झीलां ऐ जेहड़ी तुसेंगी जित्थूं तुसें एन्जाॅय करी सकदे ओ फोटोस बगैरा खिच्ची सकदे हो जि'यां तुस आक्खा दे कि तुसें गी मेमरीज हंजी अच्छा हंजी हंजी इद्धर जम्मू दे जम्मू च वैष्णो माता मंदिर ओह् प्हाड़ें उप्पर ऐ उत्थै तुसें अपना टाइम ज्यादा स्पैंड करी सकदे हौ और बाह्वे माता दा मंदिर ऐ और शिवखोड़ी शिवजी भगवान दी गुफा ऐ उत्थै तुस जाई सकदेओ ठंडी जगह ठंडी जगह पत्नीटाप उद्धर तुस एन्जाॅय करी सकदे ओ ठंड ठंडा मौसम ऐ उत्थै मौसम ठंडा गै रौंह्दा ते गर्मी बी इन्नी नेईं होंदी उत्थै तुस रेही बी सकदे ओ दो तिन दिन उत्थै प्हाड़ें उप्पर जाई सकदे ओ फोटो बगैरा खिची सकदे औ और तुंदी बडी सारी मेमरीज बनी सकदी ना हंजी